हॅलो हा येतात हा नाल्ल कळ्ळें सो हा आमची न्हू आमचें नाल्लाचें ओन भाट आसा ज्या भाटा आमी नाल्ल काडटा आमचे फ्रॅश आसता म्हळ्ळ्या आमची जी नाल्लाची ऑडर आसता ती रोकडी रोकडी काबार जाता बारीक नाल्ल आसा पळय ते पंदरा रुपया मिडयम आसा ते पंचवीस आनी चड मोटे आसा ते तीस अशे तीस तीस रुपयाचे नाल आसा तितूक सोय बरी आसता बरे खूब म्हळ्ळ्या खूब म्हयने तात दाट आसता हय तशे उदकूय बी बरें आसता आनी मिडयम जे आसता चडशे लोक लांब आनी वो वो व्होडले व्हरता ल्हान हितू कमी से सामके बारीक आसता तितू हय सोल्लेले आसता आमी तशेंच अशे घरा तुमी जे व्हरपा येता पळय थंय तीन पाट्यानी घालून दवरिल्ले आसता सोलून तुमकां कितले जाय ते काडून तुमी व्हरपाचे आनीक ल थंगां प्रायज बी सगळी बरयल्ली आसता ती तुमकां कशें अकॉडींग जाय तें पळोवपाचें आनी कावंटरार वचून सांगपाचें डिसकावंट म्हळ्ळ्यार एक समज तूं आतां आमचो वळखीचोच न्ही म्हणन एक कमी करता तशे पयली तूं घे पळोवया मागीर तुमकां कितले जाय आशिल्ले हा पन्नास हय मेळटलें तुमकां पन्नास आनी तुम आडसाराचें उलयताले न्ही हय आडसरां न्ही आमचीं आसता एक ग्रीन आनी एक ऑरेंजूय तराचीं ते माड आसता तामडे तिंवूय आडसरां आसता आमचे थंय तुमकां कसलें जाय आ सर फॉटी फाय रुपीज आसता बाजाराची विकता बट आमी एक चाळिसानूच नाल्या पस्तिना पस बारीक आल्ह्या पस्तिसान दिता आनी मात्शे मोटी आसल्यार दिता पूण आमचें कशें आसता लोक डेली व्हरपाक येयना न्हू सो पयली ऑडर दिवची पडटा हा बरें बरें वो ह्याच नंबराचे कॉल करा